हैलो हैलो सर जय माता ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं

जी सर मेरा नाम अजाब गिरी है मैं चिलकादंड बस्ती शक्तिनगर से हूँ जी सर जी सर मुझे वाराणसी जाना था मुझे आपकी एक कार बुक करनी है सर मुझे वाराणसी चिलकादाड बस्ती शक्तिनगर से जाना है जी जी सर जी सर मुझे दिनांक ट्वेंटी टू ऐट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टाइम सुबह के सुबह के आठ बजे

जी जी जी जी सर क्या है ये इसका रेंज जो है सर पेमेंट जी सर जी सर मैं ये बोल ला था सर सर ये बोल ला था कि मुझे खुद ड्राइव करके जाना है मुझे ड्राइवर नहीं चाहिए उसका बताइए जी सर जी सर मुझे क्या क्या सुविधा उपलब्ध है सर जी सर जी सर जी ये मैं सर सर मेरी बात सुनिए जी जी जी सर मेरी लाइसेंस है मेरे पास लेकिन मैं ये बोल रहा था मुझे मैडी मतलब कोई एक्सीडेंटल बीमा उमा हो है कि नहीं मेरे लिए जी जी जी सर तो मेरा ये जी सर मेरा ये बोलिए अच्छा आप ही बोलिए क्या था सर आपका जी सर मैं आपके एजेंसी में कब